اگر میں کہیں باہر گھومنے جاتی ہوں تو میں بادلوں کی تصویریں لیتی ہوں مجھے نیچر کی تصویریں لینا بہت پسند ہے اور ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر لینا پسند ہے یا اگر کوئی پہاڑ دکھائی دے تو مجھے اس کی تصویریں لینا پسند ہے مجھے جانوروں کی تصویریں لینا پسند ہے اور اور میں انسانوں کی تصویریں بھی لیتی ہوں یا مجھے مونیومینٹس کی تصویریں لینا پسند ہے بلڈنگس کی تصویریں لینا پسند ہے یا کوئی ندی ہے یا اس کے اوپر سورج ڈھل رہا ہے تو اس وہ تصویریں مجھے لینا پسند ہے اور ابھی تک جب میں نے تصویریں لی ہیں تو میں بہت ہی اس میں پکسلس بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں نیچر کا ڈسکرپشن ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو کتنے اچھے سے بتا بنایا ہے وہ بھی ہمیں دکھتا ہے کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے اور جو الگ الگ بلڈنگنز بنائی ہیں تو ہم لوگ کو ان کی بھی خوبصورتی دکھتی ہے اور ابھی تک میں نے تصویریں کافی اچھی لی ہیں مجھے تصویریں لینا پسند ہے اور جانوروں کی تصویریں لینا بھی مجھے پسند ہے